मध्य प्रदेश में स्टेडियम ही है जो स्थानी कार्यक्रमों राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करता है जैसे कि इंदौर में जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी उसमें हो चुका है बाहर की भी टीमें आकर वहाँ पर खेल चुकी है स्थानीय भी खेलता है बाहर के भी इंटरनेशनल भी होता है राष्ट्रीय भी होता है मैं स्टेडियम अच्छे प्रदेश में यहाँ पर होता रहता है खेल जबलपुर में भी एक स्टेडियम जहाँ पर तीरंदाजी के बच्चे प्रैक्टिस रहते हैं अच्छा स्टेडियम में वो भी